हलो हा पुटु किथे पहुती आहीं अच्छा अच्छा अच्छा

हा पुटु ॾिसी मथो वथो टेके अचिजो पोइ हां कुझु खाधई पुटु कुझु खाधई हुते पुटु अच्छा अच्छा किथे आहे पुटु वाशीअ में इहो हा हा बिह जी भाॼी बिहनि जा पकौड़ा पकौड़ा चइबो आहे हा हा हा हा पुटु ज़रूरु हलंदासीं सभेई गॾिजी पिणे अचे त पोइ ॻाल्हि कयां थी पोइ हलूं था सुभाणे परीहं घणनि ॾींहंनि जो मेलो आहे उते अच्छा अच्छा हा पुटु हलंदासीं खाई ईंदासीं बिहनि जा पकौड़ा बटर पापड़ी दाल पकवान तू बि खाई अचि पुटु जेको वणे पेट भरे सिंधी खाधो असांजो सभ खां सुठो हा खाराइनि खाराइनि पुटु वैराइटियूं हुतां जी हा ठाहींदा आहियूं न पुटु हर चंड ते ठहंदी आहे चालीह ते ठहंदी आहे बिची ताईरी चइबो आहे हुते मिलंदो आहे प्रशाद में खाई अचिजांइ ज़रूरु प्रशाद हा हा हा पंहिंजी सिंधी ताईरी मिठी इलायची विलायची पई ॾाढी सुठी ताईरी ठहंदी आहे काजू वाजू बि पवंदा आहिनि हा हा मोकिलियो हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु हलंदासीं पुटु तू खाई पी अचु सुठी तरह पोइ सुभाणे परीहं वरी हलूं था असां सभु गॾिजी हा हा ज़रूरु हलंदमि सॻिड़ो ठाहियां शिव भॻवान जो थींदो आहे सॻिड़ो हा हा पुटु खाई पी अचिजे पेट वेट भरे न न पुटु हलंदासीं सुभाणे खाइणु न पाण हा ठीकु आहे पुटु चङो चङो बाए हा जय झूलेलाल